पयली सायकल सायकल स्कूटर वॅस्पा हिरोहोंडा जे सी पी टँकर एल जी ट्रक बस जीप मारुती कार रिक्षा स्कूटर वॅसपा

एक्टिवा हिरो होंडा

टॅम्पो धाकटो टॅम्पो

व्हडलो ट्रक आनी बजाज पिकोप आनी